हम लोग पौधा खरीद के लाते हैं लगाते हैं उसके बाद उसको निकोनी करते हैं पानी दर डालते हैं पानी डालने के बाद क्या कहते है उसको जब एक एक पत्ता निकलता है उसमें से तो बड़ी खुशी होती है पूरे खुशी होने के बाद उसमें फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है पौधा पौधा ज्यो ज्यो बड़ा होता है उतना सुकून मिलता है हम लोगों को हम लोगों को उसमें फल आने तक फल आता है उसके बाद वो पकता है उसके सारे लोग अपना बैठ के उसमें से तोड़ तोड़ के खाते भी हैं और अमरूद का पेड़ लगाते हैं उसमें और ज़्यादा सुकून आता है अमरूद में आप छोटा पौधा खरीद के लाते हैं उसको लगाते हैं फिर उसको निकोनी करते हैं गुड़ाई करते हैं खास डालते हैं और धीरे धीरे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो ज़्यादा सुकून मिलता है और होती है फूल का पौधा लाते हैं फूल भी लगाते हैं घर के अगल बगल में उससे फूल भी जब ये करते हैं तब और आम का बगीचा पेड़ लगाते हैं उसमें भी रहता है उसको निकोनी करते हैं पानी में डालते हैं पूजा के काम में भी आता है फूल फूल जो है सो सा बहुत सारे ऐसे हैं जो काम में आते हैं यहाँ से क्या कहते पूजा पाठ के लिए फूल ज़्यादातर काम में आता है उसके बाद आम का पौधा है वो छाँव भी देता है छाँव देने के बाद उसमें से फल आता है और पानी देने से हम हम लोग उसको ये करते हैं डालने के बाद उसका निकोनी करते हैं तानते हैं इसी टाइम से